بپچن ہی سے میں نے اردو سیکھی سیکھنے کے لئے تختی اور قلم کا استعمال کیا جس نے میری اردو کو بہتر لکھنے کا تجربہ بھی دیا اردو کی ہی بدولت میرے تخیلات بلند ہوئے